थांनाया थांजायो डेटखौसो माब्ला लादों ओमफ्राय पास तारिखाव औ थांजायो ओमफ्राय थाखा फैसायासो खांनायफोरासो बेसेबां खांदों गासै साबैसे थांनो बै माबा मोनहा सोमखोर मोना थांगोन ना थाङाथाय औ सोमखोरमोननाव दा खबर लानानै जायखिजाया पास तारिखाव थांनायनि प्लेनिं लानोसै नङा होनबा ओ जाग्राफोराथ' बै अमा बेदर ओमफ्राय ना ओमफ्राय दाउ बेफोरनो जागोन ना हांनाय लायोबाथ' दामा बांसिन थांगोन दां एवनायानो जासिगोन दां

आरो नै दामग्रायाथ' नांथारखागोन मानो नाङा जानो औ ओमफ्राय नोंसोरना हिनजाव लोगोफ्रासो साबैसे जाखो औ फुंबिलिमोनखौ लेंदेरबावदो औ औ औ बै आंनिब्लाथ' बलेर'फोरखौनो लाजागौमोन नामा बै आदै मोगथांनि बलेर'खौ लांनोसैदां मानो थोआ जानो एसे बेनाव लायोबा खमबो मोनगोन आरो थोदेर थाराबालाय माथो अट' गंसेखौनो लानोसै औ रायज्लायग्रोनोसै आं बै माबा मोननाव खबर लाहरनोसै सोमखोर ओमफ्राय बै प्रनब मोननाव सोंहरनोसै आं

औ गारियाथ' जाखायो जेबो नङा औ औ सोंनायबावदो सोरनाबा सोरनाबा हगारनो नागिरालै

हिनजावफोर गोजाबाथाय मोनसे खोथामोन ना

औ दे